जोङो माइ गायो आरो माइआ एमफौ जाब्ला जोङो मुलि बाहायो आरो दैबानाजों खुरनानै खहा जाब्ला जोङो माइखौ खोथिया दंब्ला खोथियाखौ फुनानै गोदान गायफिनो बे थैनाय जायगायाव आरो जेब्ला माइआ सोमखाङो अब्ला जोङो एसे जानायखौ खम खम नुयोब्ला एसे हासार बाहायो आरो जेन'बा बोथोर सोलायनायनि गोदोफोरथ' हासार होआमोन नै दासो बयबो हासार बाहायनायखाय जोंबो बाहायबाय आरो नङाब्ला जों हासारखौ बाहायफेरामोन दा हासार बाहायबाय जोंबो एफा एफा माइआ खहा जायोब्ला जोहा गोसोआव बेराद दुखु मोनो आरो बेराद खथि मोनो जोङो लस मोनो माइनि आबादा एसे गारजि जायोब्ला जों गोसोखौ मोजां मोना आरो बिनिखायनो जों माइआ दुरबल जायोब्ला एसे हासारबो बाहायो आरो आरो एमफौ जायोब्ला जों मुलि बाहायो